हमारे समुदाय में बहुत सारे प्रसिद्ध सामुदायिक कायक्रम होते हैं जैसे कि शादियाँ बच्चों कि जन्मदिन की पार्टी और जो कोई रिटाइर होता है तब भी कोई कोई पार्टी रख देते हैं जिसमें हम सारे रिश्तेदारों को दोस्तों को बुलाते हैं और बहुत हर्ष उल्लास से उसको हम मनाते हैं कई बार बर्डे पार्टीज़ में बच्चों के साथ साथ हम भी बच्चे बन जाते हैं जैसे कि हम कार्टून बन जाते हैं कार्टून की वेश भूसा पहन के उनके साथ कुछ कुछ गेम्स खेलने लगते हैं और गेम्स के साथ साथ हम उनको ऐसा बताते हैं कि भाई हम भी बच्चे थे तो हम ऐसा करते थे वैसा करते थे कहानियाँ बताने लगते हैं रिटायरमेंट पार्टी में हम एक दूसरे के दोस्तों के साथ की कहानियाँ बताते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में जो भी कुछ हमनें देखा है या फिर महसूस किया है वो हम अपने से छोटों को बताते हैं कि देखो ऐसी ऐसी तकलीफें आती हैं जो कि हमें देखनी पड़ती हैं शादियों में जाते हैं तो वहाँ रिश्तेदारों से मिलते हैं और ये देखते हैं कि कोई दो अनजान लोग एक दूसरे के साथ अपना जीवन जीने के लिए संकल्प ले रहे हैं और साथ ही साथ दो परिवार भी जुड़ रहे हैं ऐसे सामुदायिक कार्यक्रम में जाकर हम बहुत मस्ती करते हैं और वे इसलिए मस्ती ज़्यादा होती है क्योंकि हमारे वहाँ दोस्त मिलते हैं भाई बहन मिलते हैं जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा समय व्यतीत कर लेते हैं और हमें बहुत हर्ष उल्लास ख़ुशी महसूस होती है और हमारे जीवन कि कुछ जो दुख दर्द पीड़ा होती है वो हम साइड में रख कर अपने जीवन को बहुत ख़ुशी से जीने लगते हैं ये सारे कार्यक्रम इसीलिए तो होते हैं कि हम हमारे जीवन के जो भी दुख दर्द पीड़ा है उन्हें अपने जीवन से थोड़ा सा साइड में रख के थोड़ी ख़ुशी मना लें और लोगों के साथ समय व्यतीत कर लें क्योंकि आजकल कि दिनचर्या ऐसी है कि लोगों के पास समय नहीं है कि वो एक दूसरे को समय दे सकें ऐसे कार्यक्रमों में मिलकर ही हमें एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर पाते हैं इसीलिए समुदाय में सामुदायिक कार्यक्रम होना बहुत आवश्यक होता है